ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ میں نے پانچ ہزار روپے میں لیے میں نے وہ ہیڈ فونس آرڈر کرے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت نراش ہوا کیوں کہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میں نے پیسے ضائع کر دیے